औ आङो गुबुननि थाखाय अनथोब महरै खन्थाइ लिरफेरनाय जाबाय बे खन्थाइनि मुङानो जादों समायना अखाफोरमोन बे खन्थाइखौ आङो लिरनो थाखाय से दाननि सम लानाय जादों बे खन्थाइखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनदोंमोन मानोना बे खन्थाइनि सिङाव गोबां अखाफोरनि दारै लिरनाय जादों अखाफोरजों लोगोसे सुबुङा बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दं बिनि बेखौ आङो बेरखांहोनाय जादोंमोन बे खन्थाइखौ गोबां मानसिफ्रानो फरायदों आरो मोजांबो मोनदोंमोन खन्थाइखौ नायनानै गोबां आंनि लोगोफ्राबो बाखनायदोंमोन आरो आंखौ लिरबावनो थाखाय जोबोद थुलुंगा होबाय थादोंमोन बे खन्थाइनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्राबो सोलोंनो हादों आरो मिथिनो हादों जे अखाफोर आरो सुबुंनि गेजेराव सोमोन्दोआ जोबोर गोथोवैनो दं सुबुं आरो अखाफोरनि गेजेरावल' बे खन्थाइया बेरखाङाखै नाथाय इसेबांनाखि मिथिंगायारि सम्फद बेखौ हरनि एबा खोमसिनि समाव सोरां होनानै समाय होनायनि सोमोन्दै गोथौवै बे खन्थाइयाव बेरखांनाय जादोंमोन जायनि थाखाय गोबां लिरगिरिफ्राबो बे खन्थाइखौ नायनानै गोजोनदों आरो मोजां मोननो हादोंमोन खन्थाइयाव खन्थाइखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा गोमोदों आरो रंजादोंबोमोन मानोना बे खन्थाइया गोबां जोंनि बर' हारिजों थानाय सोमोन्दो थानाय गोबां आसारखान्थिफ्रा बेयाव बेरखांदोंमोन बेल' नङा बे समायना अखाफोर खन्थाइयाव खौ नुनानै गोबां सोलोंसाफ्रा खन्थाइ सोरजिनो गावनि गाव खन्थाइ बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनदों आरो बानायदोंबोमोन बे खन्थाइखौ स्कुलफ्राव फरायसालिफ्राव आरो फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफ्रावबो नायनाय जादोंमोन जायनि थाखाय गोबां गोरायुं आरो फोरोंगिरिफ्रा मोजां मोनदोंंमोन आरो गनायथि होदोंमोन बे खन्थाइजोंंनो संसाराव थानाय बेसेबांनाखि सुबुं सुबुंनि गोनांथिफोरबो दं बेफोरो बेरखांनाय जादोंमोन